मोसानाय मोसानाय जोंनि जोंनि हादोराव जोंनि जोंनि रायजोयाव जों मोसानाया जाबाय जेरै बर' हारिनि गेजेर गेजेराव बागुरुम्बा मोसानाय आरो बे बागुरुम्बा मोसानाया गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय हिसाबै बाहाइ बायदेमलाइ सिदेमलाय मोसानाय जायो आरो बे मोसानायखौ बयबो गोसो होसारनानै नायो आरो बयबो मोजां मोनो बेखायनो जोङो जों जोंनि हारिनि जों मोसानायखौ जों बयबो मोजां मोनो